हैलो हां जी आहो पूजा बुटीक हां जी हां जी बोलो हैलो हां जी हां जी हां सनाओ डिजाइनज डिजाइन अस बनांदे इक मेल आस्तै बी बनांदे ते फिेमेल आस्तै बी बनांदे ते कुड़ियें आस्तै होई गेआ जियां के सूट सलवार होई गेआ पलाजो सूट होई गेआ फ्लेयर सूट होई गेआ फ्राक सूट होई गेआ अनारकली होई गेआ साड़ी साड़ी दा ब्लाउज होई गेआ छरारा सूट होई गेआ सूट होई गेआ मतलब गाउन बी बनाई लैंदे ते एह् क्राप टाइप सक्लट बी बनाई लैंदे पर कपड़ा अपना आपूं आह्नना कोह्का डिजाइन हां थुआढ़ी मर्जी दा जेह् कोई फोटो छोटो आह्नो जां फ्ही कोई तुस दस्सो थुआढ़ी एह् आह्ली डिजाइन दी इच्छा ओह् बी बनाई ओड़दे तुसें बनाना ऐ गै कोई केह् बनाना तुसें डोगरी सूट आहो ओह् बी बनाई ओड़दे इक कम्म करेओ गोटा शोटा लेई आएओ ना डोगरी सूट दा नेईं तुसें हां अच्छा अच्छा हां सूट ते तुसें लेई लैते दा इ'यां प्लेन सूट तुसें तिल्ले आह्ला डोगरी सूट लैते जां ओह् आह्ला लैते दा कनारी आह्ला डोगरी सूट बनाना हां ते तुस इक कम्म करेओ सूट लेई लैते दा तुसें बस हून कनारी खरीदनी ऐ ते गोटा बगैरा खरीदना ते गोल गोल तुस ना लैस दी दुकान उप्पर थ्होई जाना ओह् समान ते थुआढ़े कश कोई फोटो होग अगर डोगरी सूट दा ते ओह् दस्सेओ दकानदार गी तुस तुसेंगी देई ओड़ना ते फ्ही जनेहा बी तुसें डिजाइन बनाना होग ते ओह् बनाई ओड़गे अस

न्यू डिजाइन डोगरी सूटै च तुस जनेहा डिजाइन आह्नेओ उ'ऐ नेहा डिजाइन बनाई ओड़गे कोई इस च कोई ओह् चक्कर नेईं ऐ ठीक ऐ अच्छा फ्ही